मैथिली भाषाक विषय मे एकटा बहुत गलत धारणा बनल अय जे लोक एकरा ब्राह्मणक भाषा बुझैया पूर्वसँ ब्राह्मण विद्वान सब एकर लेखक भेला कवि भेला तऽ विद्वता अलग चीज छै लेकिन भाषा तऽ सब बजै छै जे अपन भाषा बजै छै आओर एकर किछु व्यापक क्षेत्र छै दोसर धारणा ई बहुत खराब बनि गेलै जे इ सिर्फ दर मधुबनी दरभंगा के भाषा थिक गंगा सॅं उत्तर कुल मिला के गंडकी आओर कोशी क्षेत्र जे छै खूब मतलब गंडकीसँ पूर्व जतेक जिला छै सब जिला मे मैथिली बाजल जाइया कतौ एकर नाम अंगिका भऽ जाइया कतौ बज्जिका भऽ जाइया लेकिन मैथिली तऽ संपूर्ण क्षेत्र मे बाजल जैत अछि तऽ इ धारणा सभ आब खतम होयबाके चाही